आतसा दा जोंनि मानसिफ्रा बुङो बबेयावबा थांब्ला लामा सामायाव बबाेयावबा एबा गोदान हाग्रा बंग्रायाव थाङोबा एसे माने लोमजायो साजायोबा माबा मोनसे जानानै फैयो आरोखि बा बागदाव बागसि जायो दा बेफोरो मानि थाखाय जायो दा बेफोरखौ बुङोब्ला माने एसे गाव गावनि असाबदानावबो जायो आरोखि जेनबा थांबाय मोनसे जायगायाव थांबाय जेनबा सुबारि बा माबा मोनसे गेसाव गोफोन जायगा बे जायगाफ्राव थाङोब्ला माने बेयाहाय गारि गेसफोर थानो हागौ आरोखि बावहाय दा बे गाज्रि गेस थायोबा बावनो गादला गुला खालामोब्ला बेनि मोनामनाय आरिनायजों माने मानसिनि गन्थंजों मानि हाबहैबाय बिथोरफ्राव हाबहैबाय बे हाबहैनायाव बा बायदिसिना गुजुनाय बा माबा मोनसे गावनियाव जेनबा गुजुनायजों लोगोसे माबा मोनसे मोनामनायजों लोगोसे बेयावहाय माबाफोर गावहा असुबिदायाव गोग्लैबाय दा बे असुबिदायाव गोग्लैनायखौ सोरबा सोरबा साननो हागौ माबा बादि बायदिसिना लोगो मोन्दों भुतफोर लोगो मोन्दों माबा लोगो मोन्दोंबो होनलायलाङो आरोखि दा बेफोरखौ आं इसिबां साना मानि बे गाव गावनि साननायनि खोथा गावहा मोनसे माबा जाहैबाय जेनबा बै गन्थंजों बा मोनामनायजों एसे गेस हाबनायजों बियो लोमजानाय साजानाय एबा खर'आव दावखोबाय निसा जाबाय दा बेफोरबायदिबो जानो हागौ आरोखि बेफोरबायदियावबो जायो आरो फारसेथिं एसे थाया नङा एसे थानाय बादिबो जाहैयो बबावबा खेथ्रआव माने एसे मोजां जायगाफ्राव थाङोब्लाबो एसे बबेयावबा लामा सामायाव एसे हाग्रा बंग्रा एसे थानायफ्रावबो एसे बायदिसिना बेफ्रावबो माबा लोगो मोननाय बायदि जायो आरोखि दा बेफोराव एसे बारा नङा गाज्रिबो जानो हागौ बार गाज्रि नांनानैबो मानसिफ्रा बिदिनो लोमजानाय साजानाय बायदिसिना जायो दा बेफोरखौ फाहामफिननोबो हालायलायो आरोखि सासे सोरबा गोरों मानसि बेफोरखौ हमनानै जेनबा एसे सोरबा सोरबा बेफोरखौ अजाफोर लायोबा सोरबा जारिलाबायनानैबो हामो आरो खायसेया ओरैनो माबा मोनसे नियमफोर दङ बे नियमफोरखौ गावजों गाव सावरायलायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ मा खालामब्ला मा खालामनांगौ बेफोरखौ एसे खालामलायनानैबो एसे हामो आरोखि एसे बार गाज्रिफ्राबो दा बे हिसाबैबा नंगौबो जायो दा आं बांद्राय बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया जा मिथिगौ बेखौनो आं एसे फंनैसो बुंनानै फोजोबनाय जाहैबाय